हाँ नमस्ते क्या काम है बताइए हो जाएगा हो जाएगा पाँच लोग का करवाना है किसका किसका पाँच हाँ मतलब लड़के कितने और लड़कियाँ हो जाएगा सबका हो जाएगा अलग अलग करें कि एक ही में करें स्कीम तो वही हैं भाड़ा आपका पन्द्रह हज़ार आएगा और एक लोग पे जैसे आप करवाना चाहती हैं उसी हिसाब से हो जाएगा आठ हज़ार वाला भी है आप करवा सकती हैं जो ये हेल्थ एंसोरेन्स है मेरा ये होगा तो आप किसी भी अस्पताल में जाके आप इसका लाभ उठा सकती हैं तो आप जब जब दिल करे बताइएगा मैं आ जाऊँगा और मेरे इसका वो एक और और ऑफ़र है आपको कि साल में एक बार सबका बॉडी चेक होता है हो जाएगा जोकि आपको मतलब कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो उसका दवा भी फ्री में होगा हमारी तरफ से होगा तो आप अगर सक्षम हैं तो बता दीजिए हमारे यहाँ हेल्थ एंसोरेन्स होता है हाँ तो हेल्थ एंस्योरेन्स के माध्यम से आप जो बोलोगे वो हो जाएगा जीवन बीमा भी करवाना है क्या तो जीवन बीमा भी हो जाएगा ऐसी बात नहीं है पाँच हजार रुपैया एक साल का आएगा उसमें का अप जैसे बोलो नमस्ते